میری پسندیدہ کتاب قرآن ہے جس کے اندر کئی سارے نبیوں کے واقعات اور قصے ہیں ان قصوں سے ہمیں زندگی جینے کا مطلب پتہ چلتا ہے جو کہ ہر ایک قوم کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کہ جس نبی کی جو قوم آئی ان کے بارے میں یہ ہمیں زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتاتی ہے اور جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے وہ نیک راستے پر چلتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے انسان اچھائی کا سبب جان جاتا ہے اور یہ کتاب کسی کے بھی کسی بھی کتنے بھی برے انسان کو اچھا بنا سکتی ہے اس میں ہر سوال کا جواب اور ہر بیماری کا علاج ہے اگر اس کو پڑھنے والا اس کو دھیان سے پڑھتا ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں میں نے اس سے بہت چیزیں سیکھی ہیں جیسے کہ دوسروں کی بھلائی کرنا کچھ چھوٹی موٹی برائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں لیکن چھوٹے موٹے کام کر کے آپ بڑا ثواب بھی کما سکتے ہیں اور بیماریوں کے علاج اور کس جگہ پہ ہمیں کس چیز کا استعمال کرنا چاہیے جیسے اگر کسی کا جھگڑا ہو تو کیسے سلجھائیں اور کسی کو زندگی جینے کے لیے کیسے بتائیں کہ وہ اپنی زندگی کو اچھے سے کیسے بتائے اور ہمیں یہ کتاب دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے